च्या पिले कि तकली चलपाक लागता आनी च्या मेळ्ळी की सगळें विचार थंय थंय भोवतां न्ही ते परते येवन एकात जाग्यार येवन रावता त्या खातीर बरोवप खूब सोंप्पें जाता केन्ना केन्ना किद्याक किदें आसतां की मनीस जे एकादो म्हणटात पळय की खूब थकता ताका थकलें कि एक एनर्जेटीक ड्रिंक तशें जाय आसता आनी ती च्या आनी जेन्ना जेन्ना कि च्या पिता न्हि हांव म्हाजे विचार शुद्ध कशें जाता आनी मागीर म्हाका आनीक बरोयन दिसता केन्ना केन्ना जेन्ना हांव उच्च माध्यमिक वा खंयच्या कॉलेजीक शिकतालें तेन्ना हांव चडशें करुन हांव कॅनटिनाच बसताले वचून आनी थंय च्या पेपर आनी पेन घेवन बसताले क्रनटिनान तेन्ना चड लोक येना आशिल्ले कारण हांव बंक करुन बसताले म्हाका फक्त बरोवपाक जाय म्हणून आनीक खूब गजाली बरयलां हांवें तीन चार कथा वा कविता थंयच बसून बरयलां म्हाका लायब्ररींत बसपाक अजिबात आवडनाशिल्ले आनी थंय चडशें लोक उलोवंक येताले आनी कॅनटिन असो प्लेस लोक खाले पिलें गेले पूण ती किदे उलयतां कात उलयतां हें म्हाका नवें नवें टॉपिक म्हणू येता वा विचार म्हणू येता हे दिता म्हणून हांवें थारायले कि ओके आनी हो एक म्हाका प्रोत्साहित करतालो कॅनटिनचो जागो त्या भायर पळोवंक गेल्या जाल्यार म्हाका भोवंडी करपाक खूब आवडटा आनी भोंवडी म्हणजे हांवें खुब वर्सां केली दोन हजार बारांत एक पुस्तक बरयल्ले म्हज्या पावलांचो कुरवो आनी त्या पावलांच्या कुरव्यांत हांवें इतले नाशिकची भोंवडि हिमालयची भोवंडी मागीर हैद्रबादची भोवंडी बरयले पयली पयली हांव किदें करताले पयली एक बूक घेवन भोंवताले ल्हान आसताना हांवें ल्हान आसताना एक एक एक पॉयट हांव ते बरोवन दवरताले आनी ते बरयतकच मागीर मेन मुख्य जे आसा न्ही पानार ते सगळें बरोन काडटाले म्हाज्या लयेक म्हज्या तलार जशे किदें म्हणटा तशें ओके सो मागीर म्हणू शकता कि मोटिवेशनाक प्रोत्साहित करपाक म्हाका भोवडी खूब आयज काल खूब गरजासा कारण आमी इतलो तणाव वाडिल्लो आसा तुका समज खरेंच बरें बरोवपाक जाय जाल्यार एक तर खूब वाच्चे पडटले ना जाल्यार म्हज्या भाशेन भोंवडेकार जांवचे पडटले आनी सगळें जग पळोन ताचो अणभव घेवन बरोवचे पडटले ना जाल्यार म्हजे सारकेलो आशिल्लो जाल्यार भोंवडी करून सुदा परत एका शांत जाग्यार येवन थंय च्या आनी परत एक पेपर आनी पेन घेवन बसतलो